دہلی ہندوستان کا دارلحکومت ہونے کے ناطے طبی خدمات اور سہولیات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے دہلی میں متعدد سرکاری اور نجی اسپتال ہیں مثلاً آل انڈیا انسٹٰٹیوٹ آف میڈیکل سائنس فورٹیز ہاسپیٹل اپولو اسپتال میکس ہیلتھ کیئر طبی خدمات کی دستیابی اور معیار ایک سہولت سے دوسری میں محیط ہو سکتا ہے دہلی میں طبی خدمات کا انتخاب کرتے وقت مکمل تحقیق کرنے جائزہ لینے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والی پیشہ ور افراد یا مقامی لوگوں سے مشورہ لینے پر غور کر سکتے ہیں